हँ हमारा रेस्टूरेंट है जो लीजिएगा वो सब कुछ है जैसे बहुत सा समान है जो आप ऑर्डर कर सकते हैं खाने वाला बर्गर है जैसे चाउमीन है और सब छोला भटूरा है चौमीन का चालीस रुपए पलेट है हाँ ते मिल जाएगा

हाँ बहुत सुविधा है इतना का नहीं है अथी कौन चीज लेना है वो बर्गर लेना है वो तो प पड़ता है डेढ़ सौ रुपए पीस कैसे कितना लीजिएगा कम कितना कितना लीजिएगा बोलिएगा तब आएँ पचास पीस के तो दस रुपया कम कर देंगे पाँच रुपया इससे ज्यादा क्या करेंगे

हाँ हा वो सब भी मिलता है देते हैं एक सौ रुपए एक सौ रुपये का हाँ हाँ बोलिए न हाँ वो भी हो जाएगा क्या बोल रहे आवाज नहीं आ रहा आपको सब्जी में जो लीजिएगा आलू बना है जो लीजिएगा मीठा चटनी है जो बोलिएगा वो हाँ मटर पनीर भी बना है वो भी बना है कितना लीजिएगा बोलिएगा तो वो भी हो जाएगा वो देते हैं अथी पचास रुपए पचास रुपए सौ देते हैं

एक पलेट का लेते हैं पचास रुपया कितना पैक करवाइएगा हाँ कम हो जाएगा पाँच दस रुपया कम कर देंगे बेगूसराय में दुकान है दुकान का नाम है प्रेम ठीक है कब आइ कब आइएगा